हमें इस्कूल में पसंदीदा चीज़ हमारी हिंदी और कला थी हमें हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और कला भी बनाना बहुत अच्छा लगता था हम हिंदी पढ़ते थे औ उसमें कविता भी पढ़ते थे हिंदी भी पढ़ते थे कहानियाँ भी पढ़ते थें कहानियाँ पढ़ते थे उसके बाद हम अपने घर पर आते थे तो मम्मी को सुनाते थे दीदी को सुनाते थे देखो हम ने आज ये पढ़ा है और उसके बाद सबको बताते थे उसके बाद और हम को याद हो जाता था उसके बाद हम घर पर आते थे तो सर भी पूछते थे तो हम को बहुत जल्दी हिंदी में साइलेंट कर लेते थे कला में भी अच्छा हम कर लेते थे अच्छा अच्छा फूल बनाते थे पौधा बनाते थे चित्र बनाते थे सब को दिखाते भी थे कि देखिए हम कितना अच्छा कला बनाए हैं कितना अच्छा ये किए हैं हिंदी मैं कोई चीज़ रहता थो हम बहुत जल्दी पढ़ लेते थे औ बहुत जल्दी सक्सेज़ हो जाते थे हिंदी में राष्ट्रीय लोकगीत था जो जन गण मन गण नायक जय भारत उसकी हम कहानी बहुत जल्दी जल्दी वो अब हम को पूरा याद थी हिंदी था इस लिए हिंदी में हम बहुत जल्दी पढ़ लेते थे तो हम को बहुत जल्दी याद हो जाता था और इस्कूल में जब भी प्रार्थना होती था तो प्रार्थना में हम ही आगे जा कर खड़े हो जाते थे राष्ट्रीय लोकगीत सुनाते थे उसके बाद सुनाते सुनाते हम ने हम को बहुत अच्छा लगा और हम अपने इस्कूल में सर सर लोग भी बहुत खुश हो जाते थे कि आपको हिंदी बहुत अच्छा पढ़ने आता है घर पर आते थे तो मम्मी ऊम्मी को भी बहुत अच्छा लगता था कि बहुत अच्छा पढ़ लेती हो तुम हम जब हिंदी पढ़ने में और पढ़ाने में अपने बच्चों लोग को भी हम पढ़ते थे तो अपने भाई लोग को भी बताते थे कि जाओ हम तुम को नहीं आता है तो हम बताएँ उनको बताते थे तो और हम को अच्छा याद हो जाता था फिर इसके बाद हालांकि घर पर या कोचिंग भी पढ़ने जाते थे उसमें भी हिंदी अच्छा लगती थी कविता थी कविता थी कविता भी हम को अच्छी अच्छी आती थी राष्ट्रीय लोकगीत भी हिंदी में अच्छा अच्छा आता था हम सब को सुनाते थे भी पढ़ते भी थे कहानी भी अच्छी अच्छी थी तो उसमें पढ़ लेते थे और सब लोग कहते थे तुम कितना जल्दी जल्दी पढ़ लेती हो कहे कि हमको हिंदी आता है हम हिंदी में पढ़ लेते हैं कला में कला की फूल बनाते अच्छे अच्छे चित्र बनाते थे अच्छा अच्छा और जानवर लोग को गाय बकरी भी बनाते थे फूल पत्ते बनाते थे कला देख कर मेरे सर भी बहुत ख़ुश हो जाते थे बोलते थे आप कला बहुत अच्छी बना लेती हैं हम ने अच्छी अच्छी कला भी बनाई है अच्छी अच्छी वो भी की हैं और गाना भी अच्छा हिंदी में था तो हम अपना अच्छा अच्छा राष्ट्रीय लोकगीत भी कविता भी सब कुछ कर लेते थे हमारे सर भी बहुत ख़ुश थे और हमारे घर मम्मी पापा भी बहुत ख़ुश रहते थे बोलते थे कि आप पढ़ने में अच्छी हैं हिंदी पढ़ लेती हैं तो आपको पढ़ना पढ़ाएंगे हम जितना पढ़ेंगी लेकिन हम जब तक अपने घर पर थे तब तक पढ़े जब ससुराल आ गए तो पढ़ाई छोड़ दिए इस लिए बहुत अच्छा अच्छा हम को घर पर रहते हैं तब भी हम अपना लिखते पढ़ते रहते थे